बागवानी बनाबैके लेल हम लोग बहुत प्रकारके औजारके यूज करै छी जइसेमे कुदाल खन्ति खुरपी आओर इत्यादि बहुत प्रकारके औजार होइ छै जेहिसँ हम लोग बागवानीमे अपने उपयोग करै छी जइसेमे कुदाल खन्ति आओर खुरपीके प्रयोग आओर खादके भी प्रयोग करै छी जेहिसँ हमनिके बहुत प्रकारके मदद मिलैया जइसे पौधाके साइड साइडमे घेरैके लेल आड़ि बाँधेके लेल खेतके हल्का मतलब कुदाल करैके लेल कइ प्रकारके काम हम ओहिसँ करै छी जइसे पानि आबै कुदालसँ आड़ि काट देलियै ओहिसँ पानि अयलक पानि पटेलीह बहुत प्रकारके काम हमनि इसभ औजारसँ करै छी